ہلو ہاں جی ہاں الکٹریکلس سے بات ہو رہی ہے بتائیں وات وارپول کمپنی کا چاہیے میم او اس میں ڈبل ڈور ٹو اسٹار کا ہاں مل جائے گا میم ہمارے پاس ابھی اویلیبل تو نہیں ہے لیکن کل تک میم مال آ جائے گا اپنے پاس مل جائے گا وہ تقریباً آپ کو بارہ ہزار پانچ سو کا پڑے گا میم ہاں ہینڈ ٹو ہینڈ کیش دے کر کے ہی میم بارہ ہزار پانچ سو کا پڑے گا میم میم قسط کے لیے آپ کے پاس یہاں کی لوکل آئی ڈی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے میم اس میں بہت سارے چیزیں وہ ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ بارہ مہینے کی قسطیں بنوائیں گی یا چھ مہینے کی یا تین مہینے کی تو سب کی سب کی کیا نام کہتے رقم الگ الگ بنتی ہے کیونکہ وہ ایکول مطلب چھ مہینے کا ہوگا یا بارہ مہینے کا تو الگ الگ طریقے سے بن جائے گا نا تو وہ چیزیں تو میں آپ کو بعد میں ہی بتا پاؤں گا کلکولیٹ کر کے تو جب آپ آئیں گی تو لیکن اس کے علاوہ اور بھی برانڈ ہیں اپنے پاس اگر آپ اس بجٹ میں ہیں تو تقریباً اپنے پاس سیمسنگ کا بھی ہے اور ایل جی کا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں گی تو اس پر بھی فوکس کر سکتے ہیں ہم لوگ آپ ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے ڈبل ڈور کا لے رہی ہیں تو دس سال کی وارنٹی تو ملے گی ہی آپ کو اس کے لیے کوئی دقت شکایت کا موقع نہیں ملے گا آپ بالکل مطمئن رہیے اس چیز سے اور کیا نام کہتے ہیں اس میں ڈبل ڈور ہے اور ظاہر سی بات ہے اور اس کے علاوہ کیا نام کہتے ہیں اس کا جو میگنیشیئن ہے اندر کی جو مشین ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی کوالیٹی کا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجیے کل ہمارے شاپ پہ آپ وزٹ کر لو ایک بار میں آپ کو ساری ارے سب کچھ کرا دوں گا ٹھیک ہے میم اوکے میم تھینک یو ساری ہاں ہاں بالکل آپ کل آ جائیے آپ کو کل ساری کوالیٹی کے میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے میم تھینک یو